आं सिगां समावहाय मोनसे सावगारि आखिखांबाय बे सावगारिया फरायसालिनि सोमोन्दैमोन फरायसालिमोन जोंनि गामिनि फरायसालि बे फरायसालियाव जों उन्दै गथ'निफ्राय उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोबाय सानफ्रोमबो फरायसालियाव थाङो फैयो जों बे जों गामिनि फरायसालियाव बे फरायसालिखौ आखिनानै उनावहाय आं उनावसो बुजिनो हाबाय दि बे फरायसालियाव माखासे ओंथिफोर हाब गोथौ ओंथि हाबनानै दं मानो होनोब्ला बे फरायसालियावनो जों गियान मोन्दों जोंनो फोरोंगिरिया गोबांथार मिथियै बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरोंदों गोबांथार सोंथिफोरनि फिननायफोरखौ जोंनो फोरोंदों बेबायदिनो जों गोबां सोलोंथाइ मोननो हादों गियान मोननो हादों बे फरायसालियानो जाहैदों उन्दै गथनिफ्रायनो बे फरायसालियाव थाङो फैयो सानफ्रोमबो थाङो सानफ्रोमबो फैयो थांलाय फैलाय खालामो बेबायदिनो जोङो बे आखिनायनि जोहै उनावहायसो आं बुजिनो हाबाय दि बे फरायसानि जोंनिनो आंगो गोबांथार गियान मोननो हादों मानो होनोब्ला आं उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि गामियाव फरायबोदों आं सिगां मिथियामोन नाथाय उनावहाय सावगारि आखिनानै गोबावनि उनावहाय आं बे बे सावगारिनि जोहैनो गोबां ओंथिगोनां गोथौ ओंथिगोनां माखासे बुजिनो बाथ्राफोर बुजिनो मोन्दों मानो होनोब्ला आं बे उन्दै बे जोंनि गामिनि फरायसालियाव उन्दै गथ'निफ्रायनो फरायबोनानै दा देरनायसिम गोबांथार गियान मोननो हाबाय आं दा बे आखिखांनायनि उनावहाय आं बेबायदिनो नायनानै आं गोबांथार बे पिकसारनि गेजेर आखिखांनायनि गेजेरजोंनो सावगारिनि गेजेरजोंनो आं गोबांथार ओंथिगोनां बुजिनो हायि बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोन्दों मानो होनोब्ला बे फरायसालि नङाब्लानो जों गियान गियानखौ बाराद्राय मोननो हाया न'आव थानानैबो जों गियान मोननो हाया मानो बेबायदिनो फरायनानै फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोरखौ खोनासंनानै बिजाबफोरखौ फरायनानै जों गोबांथार गियान मोननो हायो बेबायदिनो जों बेफोर फरायसालिखौ सावगारि आखिखांनायनि उनावहाय आं गोबांथार गियान मोननो हादों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सम समखौ जों मानसि जाबाय उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव फरायनानै जों गोबांथार गियान मोनो